नमस्ते बताइए सर अच्छा अच्छा सर तो कार में सर आप कैसी कार लेना चाहते हैं छोटी कार बड़ी कार हमारे पास बहुत सारी कारें हैं जैसे इस्कार्पियो हुआ ब्लोरो हुआ एटिगा हुआ और भी बहुत सारी कारें हैं सर उसमें आपको कौनसी चाहिए किस वैलायटी की चाहिए मतलब कितने रेंज में चाहिए जी सर सर उसकी रेंज वही छः साढ़े छः साढ़े पाँच में आपको एक साल दो साल की चल हुईं गाड़ियाँ मिल जाती है हमारे पास से जी सर सर और भी बहुत सारी कारें हैं सर और महंगा तो सर साल दो साल की गाड़ियाँ है सर अच्छी कंडीशन में हैं तो चलिए देख लेते हैं जैसा होता है फिर अपना उस हिसाब से बात कर ली जाएगी आप विज़िट करके एक बार देखिए हमारे यहाँ आ कर और भी बहुत सारी गाड़ियाँ है जैसे हम लो हम लोगों के पास पुरानी गाड़ियों का सेल होता है हम लोग बाहर से गाड़ियाँ मंगाते हैं जैसे दुबई से हुआ और अलग अलग सिटीज़ से अलग अलग शहरों से और अलग अलग देश से भी हमारे यहाँ गाड़ियाँ आती हैं जी सर तो हाँ सर डिजायर उजायर भी आपको मिल जाएगी अच्छे रेट में मिल जाएगी सर तो आप आना चाहेंगे सर

हाँ बिल्कुल आइए सर और पैसे की कोई ऐसी दिक़्क़त नहीं है आप आइए यहाँ आकर हम से मिलिए हम से बातचीत करिए हम देखते हैं क्या हो सकता है आपके लिए पैसे का कोई ऐसा इशू नहीं है हम उसमें अरेंज कर लेंगे हाँ हाँ वैसे इस्पेशली में आपको गाड़ी कौन सी चाहिए मतलब कौन सी गाड़ी आप लेना चाहते हैं ठीक है ठीक है सर तो आप आइए हम उसका अरेंजमेंट कर देते हैं ठीक है सर ठीक है सर नमस्ते सर